ہلو کیا سیمانچل ٹراویل سے بات ہو رہی ہے میں خالد بول رہا ہوں اور مجھے اسکارپیو چاہیے تھا اس لیے کہ ابھی ہمارے ہالیڈے کی چھٹی چل رہی ہے اور ہم لوگ پانچ آدمی ہیں اور ہم لوگوں کو پٹنہ جانا ہے تو ایک گاڑی کا خرچہ کتنا پڑے گا اس لیے کہ ہم لوگوں کو جلدی سے جلدی پٹنہ پہنچنا ہے وہاں سے پھر دہلی کے لیے ٹرین ہے ساڑھے سات بجے وہاں سے دہلی کے لیے ٹرین ہے پھر وہاں ہم لوگوں کو اور بھی کام ہے اور چھٹیاں منانی ہیں اس لیے آپ اپنی گاڑی کب تک بھیج سکتے ہیں اور آپ کا ڈرائیور کیسا ہے کیا آپ کا ڈرائیور شراب وراب پیتا ہے کیوںکہ ہم لوگ ہولیڈے پہ جا رہے ہیں تو کوئی اچھا ڈرائیور چاہیے اس لیے کہ ہم لوگوں کو محفوظ رہنا ہے اور ایک گاڑی کا خرچہ کتنا پڑ جائے گا ویسے ہم لوگوں کو دو گاڑی کی ضرورت ہے کیوںکہ ایک گاڑی میں شاید ارجسٹ نہ ہو پائیں اس لیے ہم لوگوں کو دو گاڑی کی ضرورت پڑ سکتی ہے